असांखे सॼे ॾींहं में पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे असांखे सजो ॾींहुं पाणी खपे पहिरियों त पीअण लाइ पाणी खपे छाकाणि त माण्हूअ खे छह खां अठ गिलास पाणी ज़रूरु पीअणु खपे सो पाणी पीअण लाइ ज़रूरी आहे सुबूह जो उथण खां ई महिल ई असां टॉइलेट वेंदा आहियूं ब्रश कंदा आहियूं सनानु कंदा आहियूं उन्हनि लाइ बि पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे उन खां पोइ असांखे पंहिंजे कम लाइ पंहिंजे घर जे कम लाइ पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे जीअं त बासणनि मलण लाइ पोचे लॻाइण लाइ ऐं ॿियूं सफ़ायूं करण लाइ बि पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे शाम जो उस थियण करे ॿाहिरि जो मैदान गरम थींदो आहे इन करे उन खे बि पाणीअ सां थधो कयो वेंदो आहे छो त राति जो सुठी निं निंड अचे इन करे बि पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे